मां वैष्णो देवी मंदर जो वर्णन करणु चाहियां थी जेको जम जम्मू कश्मीर जे त्रिकुट पहाड़ ते आहे ई मंदरु माता वैष्णो देवीअ जी पूॼा लाइ मशहूरु आहे मंदर जो जेको पहाड़ी रस्तो आहे हुन खे बन्या बन्या ॿाग चयो वेंदो आहे मंदर ते पहुचण जा घणेई साधन आहिनि जीअं त हैलीकॉप्टर लाइट ते हलंदड़ु मोटर खच्चर ऐं पिट्ठू पिट्ठूअ जी जेकी बुज़ुर्गनि ऐं ॿारनि खे पंहिंजे पुठीअ ते खणी चणंदा आहिनि पर घणेई माण्हू माता जो दर्शनु करण पंधु वेंदा आहिनि पंधु वञण वारा यात्री पहिरों बाणगंगा ते पहुचंदा आहिनि उते सनानु करे भोॼन करे अॻिते चढ़ाई कंदा आहिनि कुझु वक़्तु चढ़ाई करण खां पोइ अर्ध कुंवारी ईंदो आहे हुते माण्हू गुफ़ा मां निकरंदा आहिनि गुफ़ा हेठि मथे आहे माण्हू थुला हुजनि या सना हुजनि सभ लंगे वेंदा आहिनि हुनखां पोइ वापसि चढ़ाई आहे कुझु वक़्त खां चरण खां पोइ माण्हू माता वैष्णो देवी ते भवन ते पहुची वेंदा वेंदा आहिनि हुतां जो ख़ूबसूरत म नज़ारो ॾिसीसि नज़ारो व ॾिस वधीक ॾिसी मनु ख़ुशि थी वेंदो आहे ऐं माता जो दर्शनु करण सां मनु में सुकून अची वेंदो आहे हिक अद्भुत ख़ुशी महिसूसु थींदी आहे